बेगुसरायमे जब बेगुसराय हमर जिला छिकै बेगुसरायमे बहुत तरहके तरहके चैन्ज भेलै हन बढ़िऑं सऽ पानि नलजल घरेघर साफ सफाइ कूड़ादान इसब हमे मिललै हन बेगुसरायमे

सब चीजके सफैया केलिये कूड़ादान नगर नगरपालिका सऽ आबै छै यहाँ जून लगाबए नजरपर आ बैट्रिक छै तरह तरहके ई सऽ उपलब्ध होइ होइ छै स्वच्छता हिल रहलै हन

प्रदूषण तऽ नहियेँ छै तऽ बदलाव तऽ बहुत तरहके भए गेलै हन बेगुसरायमे बदलाव भऽ गेलै तलाब नदी साफ सफाइ हो रहलै हन कूड़ा कचरा खातिर लए जे कूड़ादान डिब्बाके मिलै छै

एतने रहऽ दियौ हमरा गाँवमे बहुत तरहके सुबिधा मिल गेलै हन घरेघर नलजल मिलल छै पानि मिल रहलै हन राशन सबकिछु मिल रहलै हन दए दै छै केतना मिलै छै सबकिछु हमरा उपलब्ध होइ रहलै हन बेगुसराय हमर बहुत प्रमुख छै बेगुसराय जिला हमर खुश अछि भऽ रहल छै बनल छिकै